ہم لوگ اپنے گھر میں اپنے خاندان میں دوستوں کے ساتھ باہر جاتے ہیں پکنک کے لیے کیونکہ ہم لوگ کو اچھا لگتا ہے خالی سنے میں ہم لوگ بیٹھے رہتے ہیں تو ہم لوگ گھر میں پروگرام بناتے ہیں کہ ہم لوگوں کو باہر جانی ہے وہاں ہم لوگ کو اچھا لگتا ہے اس لیے ممی پاپا بھائی بہن جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں گھر میں سب مل کے باہر جاتے ہیں وہاں اچھے اس لیے جاتے ہیں باہر اچھا جگہ ہوتا ہے خالی جگہ کو ہم لوگ چنتے ہیں جہاں پہ پودھا اچھا سا واتاورن ہو اور وہاں پہ ہم لوگ اچھے سے کھیلتے ہیں پھرتے ہیں کھانا بناتے ہیں اور آپس میں بات چیت کرتے ہیں ایک ساتھ رہتے ہیں وہاں پر بہت اچھا لگتا ہے آپس میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں گھر والوں سے اور اچھے اچھے وہ ہوا آتے ہیں وہاں پر ہم لوگ کھانا ایک دوسرے بناتے ہیں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے ہیں اسی لیے بہت ہی اچھی چیز ہوتے ہیں انسان کو ہمیشہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کبھی نہ کبھی باہر جانے چاہیے پکنک بنانے کے لیے اس سے مائنڈ فری ہوتا ہے اس سے اس کو اچھا لگتا ہے ہمیشہ باہر جانا گھومنے سے انسان کو ہمیشہ گھومنا چاہیے باہر پکنک بنانے کے لیے بھی جانا چاہیے ہر لوگ اپنے فیملی میں دوستوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ بہت لوگ جاتے ہیں باہر پکنک بنانے کے لیے پارک وغیرہ میں تاکہ وہاں کوئی بھی نہ ہو ہم دوست ہو اپنا فیملی ہو اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرے اور کھیلے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں بو اور کھیل کود اچھے طریقے سے کھانا پینا